मॅडम आमचे ते ऑनलायन हेचे आशिल्ले न्ही पयली बी एस एन एल लेणलायन आशिल्लो तो आमी आतां बील हें करूंक शकना हें दिसांनी मातशें कामाची प्रोब्लेम जाता तेन्ना मागीर आमचें कट जातलो गाय चालू आसतलो आमच्या भुरग्यांक हें जाता तें मातशें भुरगीं घरान आसा तेतून तांकां मातशें किदें करूं प्रोब्लेम जाता म्हणून उल्लां तें बील फारीक करपाचें तें कितें हें करूंक शकता आमी आमचें फुडल्या म्हयन्याक बीन अशें हें केलें जाल्यार कट जातलो